जिथाम नबेम्बर जिगुजौ थामजिनै जिगु फेब्रुवारी नैरोजा ब्रै नैजिथाम जुन नैरोजा से स्नि आगष्ट' जिडाइनजौ स्निजिडाइन जिथाम सेप्तेम्बर जिस्निजौ थामजिगु